पंटीह हज़ार छ्ह सौ अठ ॿ लख सठि हज़ार टे सौ टीह पंज लख पंज हज़ार पंज सौ पंज सत लख ॿ हज़ार सत सौ चारि लख टीह हज़ार ॿ सौ ॾह